हाँ फूल लेना है फूल गुलाब के मिलेगा हाँ है

नहीं कुछ है अइसन कि माने लेना है शादी तो नहीं कर रहे हैं मगर है लेना है

लेना है सहगो फूल लियाएगा गुलाब लाया हो या उजला में हो आर वो जौन जौन फूल आपको पास हो सब फूल लेना है

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं

ठीक ठीक

ठीक ठीक

अच्छा ठीक ठीक ठीक

चल जाएगा ठीक ठीक है ठीक ठीक है थोड़ा

हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो हाँ हाँ तो जौन जौन फूल होगा हाँ जौन जौन फूल होगा सब फूल चाहिए हाँ सब फूल चाहिए ऐसा बात नहीं है कि नही चाहिए सब फूल चाहिए और क्या कि हाँ हाँ हाँ हाँ नया डिजाइन में भी हो अच्छा हो हाँ ठीक है तो क्या माने कीमत पड़ेगा

ठीक है तो ठीक है तो